पहले तो हम खेल कूद में दौड़ते ही थे लेकिन बाद में जब हम देखते थे कि भैया भी दौड़ रहे हैं हैं ग्राउंड पर दौड़ते रहते थे सुबह शाम तो हमें भी ऐसा लगता था कि दौड़ दौड़ने से क्या होता है लेकिन बाद में जब है हम उनसे पूछे कि दौड़ते औरते क्यों हैं तो ऐसे वो बोले कि मुझे यहाँ तक जाना है आर्मी जाना है इस्पोर्ट्स खेलते रनिंग का नेसनल सर्टिफिकेट वगैरह लेना है तो फिर हमने भी सोचा कि हाँ दौड़ में दौड़ना चाहिए क्योंकि दौड़ तो हमारी भी थोड़ी अच्छी है अब और दौड़ेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा फिर बाद में हमने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया दौड़ते दौड़ते शुरू किए तो फिर ऐसे गाँव में ही दौड़ते थे ग्राउंड पर हर सुबह शाम जा कर दौड़ते थे तो फिर दौड़ दौड़ते दौड़ते दिमाग में आया ऐसे कि दौड़ने से ही क्या है फिर कुछ करते हैं इसके इसके वजह से अच्छा भी रहेगा जींद जीवन में तो सुबह शाम टाइम से हम दौड़ते थे तो जुनून सवार हुआ कि अब आर्मी में जाएंगे तो आर्मी में दौड़ने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है सौ टाइम से दौड़ना टाइम से खाना पीना सब अच्छी अच्छी चीजें खाना होता है बुरी चीज़ें मतलब बेकार चीजें नहीं खाना होता है तो अच्छी चीज़ें खाते थे हम सुबह सुबह में तो ये हुआ कि तो यह हुआ कि सुबह सुबह फिर दौड़े फिर हम चले गए हम बाहर बाहर चले गए तो वहाँ पर एकेडमी थी तो वहीं पर रहते थे सुबह के टाइम ज़गाया जाता था टाइम से एकदम दौड़ने के लिए फ़िर शाम को भी दौड़ाया जाता था तो वहाँ पर तो हम इस्ट्रा प्रैक्टिस करने लगे कि दौड़ अच्छी बन जाए एक महीने में तो दोपहर में भी दौड़ते थे ऐसा ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी भी टाइम दौड़ नहीं सकते हैं आपको बॉडी अच्छा रहना चाहिए अच्छे मतलब रहना चाहिए सबको दौड़ने के लिए कभी भी मतलब शरीर आपकी फ्रेश है तो आप रनिंग कर सकते हैं मेरे हिसाब से क्योंकि हमने खुद तीन टाइम दौड़ा है दिन में बारह घ ये सात आठ घंटे के अंदर तीन तीन तीन चार टाइम दौड़ते थे वो पर डे का रनिंग वर्कऑउट होता था मेरा तो कि लमसम पंद्रह सोलह किलोमीटर दौड़ते थे हम पंद्रह सोलह किलोमीटर दौड़ते थे इसे ये होता था कि रनिंग हमारी अच्छी हो गई थी एक महीने के अंदर ही तो हम तो ऐसे तो सबको बोलेंगे नॉर्मल लोग को भी इसे कि दौड़ा करें अपने सेहत पर ध्यान दे ताकी यह शरीर भी उनका अच्छा रहे और बॉडी ऐसे कहते हैं लोग जो बॉडी सही रहेगी तो ज़ादे उम्र पर भी बढ़ जाती है लेकिन आजकल के लोग तो कहाँ ये सब मानने को तैयार है लेकिन पहले के लोग वही थे कि जो मेहनत करते ते तो जादे उम जादे दिनों तक जीते थे सत्तर उम्र साल मतलब सत्तर अस्सी साल तक जी जाते थे और आज के समय में तो ऐसा लोग ओ डीजर्व भी नहीं करते हैं कि हमें जादा दौड़े या एक वो करे योग ओगा पर ध्यान दे लेकिन हम तो अपना ख़ुद का बताएंगे कि हमतो खूब हम तो हम तो मेहनत करते थे ये पिछले साल के अंदर हम लमसम छः बार एटेम्पट किए थे आर्मी दौड़ अलग अलग ज़गह पर तो तीन तीन ठो में तो क्वालफाइ हुए थे फिर इग्ज़ाम में इग्ज़ाम भी दिए हुए हैं अभी रिजल्ट का वेट है और सब चीज मेडिकल वेडीकल कराए थे इसके वजह से मेरा सब कुछ अच्छा रहता था बॉडी भी अच्छी रहती थी देख वो गाँव में दौड़ के ऐसे खेल कूद के अगर जो लड़का ऐसे दौड़ने में रुचि रखता है तो वो दौड़े तो किसी चीज़ के लिए दौड़े ताकी कोई उसको बाद में चल कर अच्छा भी हो कोई सर्टिफिकेट मिले हमारे पास तो इस्टेट ये सब सर्टिफिकेट भी है क्या जिसके वजह से हम बता सकते हैं कि हम कितने मेहनत किए हुए हैं और ऐसे फ़ालतू का दौड़ना ये सब तो सेहत के लिए अच्छा भी है लेकिन अगर नौज़वान हो तो दौड़ो तो अपने कुछ उसके लिए कि कुछ इससे मिले पैसा वगैरह भी इनकम वगैरह भी आ ज़ाती है आर्मी जॉब लगने के बाद और ये सब कुछ अच्छा ही रहता है